आज कल ज्यादातर लोग क्लासिकल और भरतनाट्यम् जैसा नृत्य लड़कियां जो हैं भरतनाट्यम् और क्लासिकल जैसा नृत्य सीखना ज्यादा पसंद कर रही हैं क्योंकि ये बहुत ही हमारी पुरानी संस्कृति से चले आ रहे नृत्य है और ये एक क्लासिकल नृत्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जो बहुत ही पुरानी संस्कृति जो भारत की संस्कृति है अगर उत्तर प्रदेश में रहा जा रहा तो वो उत्तर प्रदेश का सांग डांस सीखती हैं लड़कियाँ अगर वो उड़ीसा में रह रही तो वो उड़ीसा की जैसा डांस सीखेंगी जहाँ पर जिस तरीका का डांस चलता है ट्रेंडिंग में होता है उस तरीके का वो डांस में सीखती है आज कल हिपहॉप डांस का ज्यादा है कि लोगों को एक्ट्रेस बनना है और एक्ट्रेस बनने के लिए हिपहॉप डांस आना चाहिए एक्ट्रेस बनना नर्तकी बनना है किसी को अगर बार में डांस करना है तो उसके लिए उस तरीके का डांस आना चाहिए इसलिए जहाँ पर जिस तरीके का डांस करना है उस हिसाब से लोग उसी तरीके का डांस सीख रहे हैं और ज़्यादातर भरतनाट्यम् और लड़कियां भरतनाट्यम् कथकली सीख रही हैं और लड़के हिपहॉप हिपहॉप बन के उसे हीरो बनना है इसलिए वो हिपहॉप डांस सीख रहे इसलिए हिपहॉप का डांस का ट्रेंडिंग ज़्यादा है साथ में साथ अपनी संस्कृति के लिए क्लासिकल और भरतनाट्यम् जैसे नृत्य लोग ज़्यादा सीख रहे हैं